हमरा इलाकामऽ हम तीनटा किला मन्दिर स्मारकके बारेमे जानै छी जेकरा बारेमे हमरा किछु इन्फॉर्मेशन मालूम अछि जाहिमे बाबा तिल्हेश्वर धाम हुनकर बहुत आदमी पूजा करय लऽ जाइत अछि सुखपुर भगवानके मन्दिर अछि ओहिमे मुख्यतः महादेवके लोग पूजा करय जाइत अछि आ ओहिमे आओर सब महादेवेके बगल बगलमे बहुत मन्दिर अछि बगलमे पोखरि अछि ओकर इतिहास ई छी कि ईस्वी तऽ हमरा नहि मालुम अछि मगर बहुत साल पहिले ओहि जगह पर जब तिल्हेश्वरके मन्दिर नहि रहै जब मैदान रहय ओ तऽ ओहिमे गै चरवासभ गै चराबय जाइत रहै ओकर गै अपनेआप जाहि जगह पर मन्दिर अछि भगवानके ओतय अपने आप दूध दए लगैत अछि एना एना बहुत गै भेलय तऽ आदमीसभ जानलय किया एतय गायसभ अपनेआप दूध दए लगैत छै तब ओकरा खोदलकय तऽ ओतयसँ अथी निकललय भगवानके शिवलिङ्ग निकललय तऽ वएह पर मन्दिर बना देल गेलय ओकरा बाबा तिल्हेश्वर नाथ कहैत अछि आ ओतय बहुत आदमी अगल बगलके गाँवके बहुत आदमी पूजा करऽ लए जाइत अछि आ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर अखन बनि गेल अछि दोसर अछि जे लक्ष्मीनाथ कुटी ओतय भगवान लक्ष्मीनाथके जन्म भेल अछि लक्ष्मीनाथ बहुत बड़का कवि अछि ओकर पदावली ओकर गीत आ ओकर भगवानक गीत हमरा अरके कीर्तन सभमे हमरा अरके सुनैत छी ओकरे गीत बोलयए तेसर बात हम एकटा स्मारकके बताबैत छी ओकर बारेमे तऽ हमरा ओतए बढ़िआँ इन्फॉर्मेशन नहि अछि मगर ओ अछि जे कनिटा उंँचका जगह अछि हमरा एकटा गामके बाधमे वएह जेकरा डिहली कहैत अछि ओ डिहली पर कहय छै जे कुछ साल पहिले ओतए राजा महाराजा रहैत रहै आ ओ अपन कुछ खजाना जमीनमे गारिकेँ रखने अछि हमरा यहाँके किछु आदमी कऽ ओ डिहलीके उंँचका पर कुछ खजाना भेटल अछि जाहिसँ ओ अमीर भऽ गेलय नहियो नहियो तऽ चारि पाँच आदमीके ओ खजाना भेंटइत अछि अखन जेना वर्षा पड़ैत छै तऽ वर्षामें किछु लोग ओतय जाइत छै छाता लैकऽ सोना किछु चाँदी ओकरा मिल जाइत अछि जाहिसँ हमरा किछु मिल जाय ओतयसँ इएह तिनुके बारेमे एतना हम जानय छी ओहिसँ बेसी हमरा ओतेक कोई इन्फॉर्मेशन नहि अछि